माशेल वाठारांत चडांत चड देवळां आसा माशेल हें पयलींच्यान विविध विविध देवळां खातीरूच खूब प्राक्यात आसा तशेंच माशेल वाठारांत देवकीकृष्ण देवाचें देवूळ आसा ह्या देवळाची कलाकृती खूब सुंदर आसा आनी चडशे लोक थंय दक्षीण भारतांतले हें देवूळ पोवपाक किंवां ह्या देवाची भेट घेवपाक येतात